ٹیکنالوجی اور بیرونی دنیا سے رابطہ منقطع کرنے کا تجربہ زندگی میں کبھی کبھار ایسے لمحات آتے ہیں جب ہمیں اپنی روزمرہ کی زندگی ٹیکنالوجی اور اس کی بے پناہ مصروفیت سے کچھ وقت کی ضرورت ہوتی ہے ان لمحات میں ہم ایک نئی روشنی میں خود کو دیکھنے کا موقع پاتے ہیں میں نے بھی کچھ عرصہ پہلے ایسا ہی ایک تجربہ کیا جب میں نے ٹیکنالوجی اور بیرونی دنیا سے منقطع ہونے کا ارادہ کیا سفر کی منصوبہ بندی میرے دل میں یہ خیال اس وقت آیا جب میں نے محسوس کیا کہ میں اپنی زندگی کے اہم لمحات کو ٹکنالوجی کی سرگرمیوں کے پیچھے گزار رہا ہوں اس کے جواب میں میں نے ایک چھوٹے سے گاؤں کی جانب سفر کا فیصلہ کیا جہاں ٹکنالوجی کی رسائی نہ ہو اور میں اپنی زندگی کی سادگی کو دوبارہ محسوس کر سکوں گاؤں کی جانب روانگی میں نے اپنے سفر کا آغاز ایک خوبصورت صبح کیا بس کی کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے میں نے شہر کی شہر کی ہلچل کو پیچھے چھوڑ دیا جیسے ہی میں گاؤں پہنچا مجھے ایک مختلف دنیا کا سامنا کرنا پڑا یہاں نہ تو بلند و بالا عمارتیں تھیں اور نہ ہی ٹیکنالوجی کی ہر جانب موجودگی گاؤں کی ہوا میں ایک سادگی اور سکون تھا زندگی کی سادگی گاؤں میں پہنچنے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ یہاں زندگی کی رفتار بہت سست ہے لوگ ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں کھیتوں میں کام کرتے ہیں اور وقت کا ایک نیا انداز دیکھتے ہیں یہاں کی روزمرہ کی زندگی میں ایسا سکون تھا جس کی مجھے سخت ضرورت تھی صبح سویرے جاگنا دھوپ میں بیٹھنا اور قدرت کی خوبصورتی میں وقت گزارنا یہ سب کچھ میری زندگی میں نیا تھا قدرت کے قریب ہونا گاؤں میں چند دن گزارنے کے بعد میں نے قدرت کے قریب ہونے کا حقیقی تجربہ کیا صبح کی چائے پیتے ہوئے سورج کی پہلی کرنیں دیکھنا اور رات کو چاند کی روشنی میں چہل قدمی کرنا یہ سب تجربات میرے دل کو سکون دیتے تھے میں نے محسوس کیا کہ قدرت کی خوبصورتی ہماری روزمرہ کے مشاغل میں کیسے پوشیدہ ہیں خود کی تلاش اس سفر کا ایک اہم پہلو یہ تھا کہ میں نے خود کی تلاش کا سفر شروع کیا بغیر کسی ٹیکنالوجی کے مجھے اپنی سوچ اور جذبات کی گہرائی میں جانے کا موقع ملا میں نے اپنے انداز کی آواز اندر کی آواز کو سنا اپنے خوابوں اور خواہشات کے بارے میں غور کیا یہ خود کی شناخت کا ایک اہم مرحلہ تھا گاؤں کے لوگوں سے ملنا گاؤں کے لوگوں سے مل کر مجھے انسانی تعلقات کی اصل قدر قدر کا احساس ہوا وہ اپنی زندگی کی سادگی میں خوش تھے اور ان کی مہمان نوازی نے مجھے بے حد متاثر کیا ہر روز نئی کہانیاں سننے کو ملتی جو زندگی کے سچے اور سادہ پہلوؤں کی عکاسی کرتی تھیں ٹیکنالوجی کا اثر اس دوران میں نے ٹیکنالوجی کی اہمیت کا بھی ایک ادراک کیا مگر میں نے دیکھا کہ یہ ہماری زندگیوں میں بہت زیادہ مداخلت کر رہی ہے گاؤں میں رہتے ہوئے میں نے محسوس کیا کہ نہ صرف ٹیکنالوجی کی کمی بلکہ اس کے عدم عدم موجودگی نے مجھے زندگی کی بنیادی چیزوں پر توجہ مرکوز کرنے کا موقع فراہم کیا سفر کا اختتام کچھ دن بعد جب میں نے واپس شہر جانے کا ارادہ کیا تو دل میں ایک عجیب سا احساس تھا میں نے سیکھا کہ زندگی کی سادگی اور قدرت کی خوبصورتی ہمیں اندر سے کتنا خوش کر سکتی ہے شہر واپس جانے کا خیال تھوڑا خوفناک تھا مگر میں جانتا تھا کہ یہ تجربہ میری زندگی میں ایک نیا باب کھول چکا تھا نتیجہ یہ سفر میرے لیے صرف ایک گاؤں کا سفر نہیں تھا بلکہ یہ خود کی تلاش کا ایک موقع تھا ٹیکنالوجی اور بیرونی دنیا سے منقطع ہونا ہمیں یاد دلاتا رہے گا زندگی کی حقیقی خوشی کس طرح سادگی میں ہے اسی تجربے نے مجھے یہ سکھایا کہ کبھی کبھار اپنے روزمرہ کی زندگی سے ایک قدم پیچھے ہٹنا چاہیے تاکہ ہم اپنے آپ کو اور اپنے ارد گرد کی دنیا کو بہتر طور پر سمجھ سکیں زندگی کی خوبصورتی کو محسوس کرنے کے لیے ہمیں کبھی کبھار سادگی کی طرف لوٹنا چاہیے